हेलो हाँ सर नमस्ते सर मैं क्या मैं राहुल बोल रहा हूँ यही अपनी वैशाली नगर से मेरा प्लॉट नंबर है बियालिस तो मैं यही से बात कर रहा हूँ सर मुझे क्या है कि अपना आप आप आप रामराज जी बोल रहे हो ना इलेक्ट्रिकल मेन से हाँ तो सर वो क्या है कि मेरे घर पे इनवेर्टर तो लगा हुआ है लेकिन मेरा इनवेर्टर है ना वो टी वी से कनेक्ट करना है उसको टी वी से जोड़ना है और जो मेरी एक ट्यूबलाइट है वो भी सही से काम नहीं कर रही है तो वो भी चेक करना है अच्छा हाँ तो सर आज ही करना है आज हो जाएगा नहीं इनवेर्टर तो पहले से लगा हुआ है इनवेर्टर पुराना है मेरा उसको दो साल हो गए हैं तो मेरा क्या है कि और तो सभी काम कर रहे हैं लाइट पंखे वगैरा लेकिन टी वी है ना वो कनेक्ट नहीं है उससे टी वी चलवानी है बस हाँ हाँ वो करना तो मतलब अच्छा अच्छा हाँ ठीक है तो आप क्या है दो घंटे बाद में आ जाना कोई दिक्कत नहीं है आप कर दीजिए तो आप पैसे बता दीजिए कितने पैसे लोगे अच्छा हाँ तो वो कोई अच्छा आने जाने का और एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा अच्छा अच्छा हाँ ठीक है तो सब वो कोई दिक्कत नहीं है आप आ जाइए दो घंटे बाद में और करवा दीजिए और जो भी इसमें जो वायर लगेंगे जो नट बोल्ट लगेंगे वो आपके ही होंगे ही ना अच्छा उसके अलग से पैसे लगेंगे अच्छा हाँ तो ठीक है तो आप जो है मेरा एड्रेस है वो नोट कर लीजिए आप दो घंटे बाद में आप आ जाइए फिर आपके वर्कर को भेज दीजिए और जो है मेरा कनेक्ट कर दीजिए जो भी आपके पैसे बनेंगे वो आप पैसे ले जाना हाँ हाँ ठीक है साब ठीक है साहब धन्यवाद